हमारे प्रयागराज में गेहूँ चना मटर आदि प्रकार कि खेती की जाती है हमारे प्रयागराज में सबसे पहले अगर गेहूँ की खेती होती है तो उसको सबसे पहले खेत में पानी लगाते हैं वो एक हफ़्ते तक पानी उसमें सोखता है खेत में उसके बाद खेत को जोता जाता है फिर खेत को जोतने के बाद अलग अलग क्यारी बनाते हैं उसमें गेहूँ डाला जाता है गेहूँ थोड़ा बड़ा होने का फिर से उसकी सिंचाई की जाती है फिर उसके बाद सिंचाई करने के बाद उसमें खाद खाद बीस डाला जाता है खाद डालने के बाद जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता है उसमें पानी फिर से खाद फिर पानी फिर खाद डाला जाता है उसके बाद जब लील नील गाय आ कर कोई जानवर उस पर कीटनाशक बैठते हैं तो उसके लिए हम छिड़काव करते हैं जैसे कि अनेक प्रकार की केमिकल्स और खाद की भी छिड़काव करते हैं राख का भी छिड़काव करते हैं और यदि हमारे खेत में कोई भी जानवर पड़ता है तो उसके लिए हम अलग प्रकार की चारों खेत के चारों तरफ बंदी बना देते हैं ताकि उसमें जानवर न जा पाए हमारे जब फसल तैयार हो जाती है तो हम उसको जा जैसे वो बड़ा हो जाता है हमारे फसल तैयार होने के बाद हम उसको खेत में काट कर छोड़ देते हैं वो लगभग दस से पंद्रह दिन खेत में पड़ा रहता है उसके बाद हम उसको एक एक करके बिन कर इकट्ठा बांधते हैं बांधने के बाद हम उसको एक जगह पर इकट्ठा एकत्रित करते करते हैं फिर ट्रेक्टर जिससे मशीन जिससे वह थेशरिंग होता है उसके बाद हम उससे एक उसमें डालते हैं टेक्टर से से भूंसा अलग कचड़ा अलग और दाना एक एक दाना अलग हो जाता है उसके बाद हम उसको अपने बोरी या किसी भी चीज़ में भर कर घर पर लाते हैं अलग भूंसा और दाना अलग अलग लेकर घर पर आते हैं फिर इसके बाद हमारे खेत में जैसे कि गेहूँ के बाद चावल बोया जाता है तो हम चावल बोने से पहले उसमें खेत में पानी लगाते हैं उसको खेत में पानी लगाने के बाद लेवा लगाते हैं उसी पानी में टेक्टर को चलाते हैं फिर उसके बाद हमारा बेहन तैयार रहता है तो हम बेहन को उपाड़ कर धान के एक एक करके एक एक बीते पर आराम से लगाते हैं उसको लगाने के बाद हम उसमें के खाद छींटते हैं खाद छींटते के बाद उसकी निराई गुड़ाई करते हैं अच्छे से देखभाल करने के बाद वो हमारा चावल का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है फिर इसमें हम खाद छींटते हैं पानी देते हैं लगभग हर महीने हम उसमें पानी देते जाते हैं जब वह बड़ा होते चला जाता है फिर उसकी हम अच्छे से एक बार और देखभाल करते हैं जैसे कि कोई जानवर अगर उसमें आता है तो हम उसके लिए चा घेरे बना देते हैं खेत में वो जाने न पाए अगर उसमें कीटनाशक या अनेक प्रकार के बैक्टेरिया पड़ते हैं उसके लिए हम लोग फास्फोरस और आदि प्रकार कि केमिकल का छिड़काव करते हैं यदि खाद या केमिकल नहीं काम करता तो हम घर का सार्वजनिक उपयोग करते हैं जैसे कि राख का भी उपयोग करते हैं उसके बाद जब वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता तो उसको हम खेत में काट कर लगभग हफ़्ते सात दिन दस दिन खेत में ही पड़े रहने देते हैं उसके बाद हम उसे काट कर इकट्ठा करके उसकी फटक म उसको सटकते हैं धीरे धीरे धान अलग हो जाता है उसका पुअला अलग हो जाता है और हम धान को फिर घर पर ले जाते हैं पुआल को काट को हम गैया के चारा खिला देते हैं धान को जब घर ले आते हैं फिर उसके बाद हम टेक्टर को बुलाते हैं टेक्टर को बुलाने के बाद हम उसको मशीन में डाल कर उसक दाना और भूंसा अलग करते हैं जिससे हमारे घर में चावल आती हैं वह अलग प्रकार की एक इलेक्ट्रिक मशीन के के द्वारा चावल को निकाला जाता है इस धान में से उसके बाद हम लोग घर पर आलू का बो आलू लगाते हैं जिसके लिए हमे खेत को अच्छे तरह से प्लस अच्छे तरह से देख देख कर उसमें से कचड़ा निकाल देते हैं उसके बाद खेत का अच्छे से एक एक क्यारी बनाते हैं उसमें क्यारी बनाने के बाद थोड़ा सा खाद का छिड़काव करते हैं उसके बाद आलू लेकर आते हैं मार्केट से आलू लाने के बाद उसे छोटे छोटे पीस में काटने के बाद काट कर उसको हम खेत में ले जाते हैं फिर एक एक बीते पर नाप कर उसको एक एक आलू का टुकड़ा लगाते हैं लगाने के बाद हम लोग उसको फावड़े से थोड़ा थोड़ा माटी डालते हैं माटी डालने के बाद लगभग दस या पंद्रह दिन में उस उस में से थोड़े थोड़े पत्ते या उसका तना बाहर आता है तो हम उसमें पानी लगा देते हैं पानी लगा देने के बाद वह धीरे धीरे फिर से बड़ा होता चला जाता है उसके बाद हम लोग उसमें खाद थोड़ा सा खाद की छिड़काव करते हैं उसके बाद उसमें का जितना भी कचड़ा या डस्ट रहता है उसको निकालने के बाद उसको अच्छे से फिर से उसमें खाद छींट देते हैं उसके बाद फिर से उसमें माटी चढ़ाते हैं माटी चढ़ाने के बाद वह फिर से अच्छे बड़ा हो जाता है उसके बाद हम उसमें खाद छींटते हैं छा खाद छिड़कने के बाद उसमें पानी देते हैं पानी देने के बाद लगभग यह यह प्रोसेस तीन से चार महीने में होने के बाद हमारा आलू तैयार हो जाता है आलू तैयार होने के बाद उसके जो पत्ते रहते हैं ऊपर के वो सूख जाते हैं सुखाने के बाद वो उसके पत्ते वहीं गिर जाते हैं और हम फिर बाद में उसकी माटी निकाल निकाल कर अलग कर देते हैं आलू निकाल लेते हैं अंदर से खनने के बाद हम आलू निकालते हैं फिर लगभग दो दिन तक धा धूप में सूखते हैं आलू को ठीक से अच्छे से उसका थोड़ा सा माटी हटाकर अच्छे से धूप में लगाने के बाद उसका पानी भी थोड़ा सूख जाता है इससे आलू खराब नहीं होता है घर में रखने से उसके बाद हम उसको आलू घर में रख लेते हैं अच्छे से फिर हम लोग प्याज का बुआई करते हैं प्याज का बुआई करने के लिए हम लोग मार्केट से उसका बेहन या तो फिर घर पे बेहन लगाने के लिए हम लोग एक जगह पे थोड़ा सा राख या गोबर अनेक प्रकार की घर की जो रहता है वही राख उपयोग करते हैं मो राख का एक छो मोटा परत बना कर उसमें हम लोग प्याज का बीज डालते हैं जिससे हमारा बेहन तैयार होता है बेहन तैयार होने के बाद लगभग एक दस दिन में हमारा प्याज बुआई होता है जैसे कि हम फिर से वही प्रोसेस करते हैं खेत में खेत का बंदी बनाते हैं उसके बाद खेत में अलग अलग छोटे छोटे क्यारी बनाएंगे उसमें थोड़ा सा खाद डालेंगे खाद डालने के बाद जैसे खाद जैसे यूरिया डी ए पी कोई सआ भी खाद चलता है उसको डालने के बाद हम लोग अपने खेत में प्याज का उगाई करते हैं एक एक लकीर खींच कर उसमें एक एक प्याज एक एक बीते पे प्याज का छोटा छोटा बेहन अलग अलग पीस में लगाते हैं लगाने के बाद उसको हम लगभग अगले दिन उसको छोड़ पहले दिन लगाने के बाद दूसरे दिन छोड़ते हैं दूसरे एक दो दिन के बाद हम उसको सूखने न दें इसलिए हम उसमें पानी डाल देते हैं पानी से सिंचाई करने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं फिर वो थो आटोमेटिक अपने आप धीरे धीरे बड़ा होता है प्रकृति की वजह से और उसके बाद हम लोग उसे अच्छे से फिर से एक बार खाद डालते हैं उसमें खाद डालने के बाद हम उसमें फिर से उसका देखभाल करते हैं उसमें जो कचड़ा रहता है घास या फिर अनेक प्रकार की उसमें घास आज जम जाते हैं निकल जाते हैं उग जाते हैं तो हम उसे काट कर निकाल देते हैं उसकी फिर से गुड़ाई करते हैं निराई करते हैं उसके बाद वो फिर बड़ा होता है फिर उसमें पानी दिया जाता है फिर उसको पानी देने के बाद फिर से उसमें एक बार और खाद दिया जाता है हम लोग ज़्यादातर खाद घर का यूज करते हैं गोबर या राख उसके बाद हम फिर से उसको अच्छे से निराई गुड़ाई करके उसके बाद वह यह प्रोसेस लगभग एक से दो तीन महीने तक चलता है दो तीन महीने के बाद हम फिर इसके इसको खेत में से खनते हैं खनने के बाद इसके जो ऊपर के पत्ते की हरे पत्ते की तरह रहते हैं उसको काट कर अलग कर देते हैं और प्याज को अलग कर देते हैं इसको अच्छे से साफ करके घर में धूप में एक दिन सूखा देते हैं ताकि इसका जो अंदर का सॉफ्ट अच्छा चीज़ है वो अच्छे से रहे ताकि ये खराब ना हो ज़्यादा दिन तक चले इसलिए हम इसे धूप में एक या दो दिन सूखते हैं उसके बाद धूप में सूखने के बाद हम इसे घर पे रखते हैं या तो फिर गोदाम में ले जाते हैं राख देते हैं ताकि अगली बार चाहे जब हमारा को घर पर कोई कंडीशन हो तो हम इसे निकाल सकते हैं गोदाम से बाहर उसके बाद हम लोग घर पर कुछ और जैसे बाजरा और अरहर या सरसों की बुआई करते हैं इसके लिए हम खेत में पानी लगाएंगे और फिर से ट्रेक्टर का उपयोग करके हम इस खेत का जो जुताई करेंगे उसके बाद खेत का जुताई करने के बाद अच्छे से उसमें एक बार टेक्टर जोतेगा उसके बाद हम उसमें खाद डालेंगे और उसके बाद सरसों का ड बीज डालेंगे बीज डालने के बाद फिर से जुताई होगा जुताई होने के बाद छोटा छोटा क्यारी बनेगा ताकि पानी से अच्छे से पहुँच जाए पानी खेत में पूरे खा पानी पहुँच जाए अच्छे से खेत में उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको अलग अलग खेत में अलग अलग क्यारी बनाते हैं उसके बाद क्यारी बनाने के बाद हम इसमें पानी डालते हैं जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है इसमें खाद या तो फिर घर का गोबर या तो फिर घर का राख उपयोग करते हैं इसके बाद हम लोग इसे जैसे जैसे बड़ा हो जाता है इसका निराई गुड़ाई करते हैं उसके बाद हम लोग इसका अच्छे से ख़्याल म अच्छे से देखभाल करते हैं उस